शेती विशयी साधनां म्हणजे म्हणपाक गेलें जायत न्ही पयलें शेती रोयतना आमी घरां कडेनच लांकडांचेच नांगोर निरमाणें रिस जुंव जे बैलांक बांदपाक जे एक दवरतात त्या घडणावळेन बैलां कडच्यान आमी शेत रोवन घेतालें आनी तें शेतेत तें शेत रोयता आसतना त्या जो नांगोर म्हण आसा तें जुंव म्हण आसा तें धरून तें बैलां कडच्यान आमी शेतांतल्यान तें सगळें जमीन कसून घेवन ताका मागीर अळय म्हण मारताले अळय मारून तो लेवलिंग उदकांचे लेवलिंग करून तातूंत आमी शेत रोयताले तांचे बरोबर त्या शेती विशयी सांगपाचे म्हणजे तें तेन्ना शेत रोयतना पिकास कुदळ खोरें ही साहित्य लागतालें कित्याक शेतांची सगळीं मेरो बिरो सगळें सांबाळून उदकांची वेवस्था करून उदक स्टोरेज जावपाचे हे सगळें आनी तातूंतल्यान तें ताका लागून तें खोरें पिकास कुदळ आज पसून आमी तेची जतनाय केल्ली आसा कित्याक ताचे नंतर शेताक सुरवाती पयली आमी बोकडांची लेणी घालताले सावळ घालताले ती सावळ घालूंक शेतांक दुसरी खंयचेय जे फातर आसा जाल्यार दुसरें खंयचेय दुयेंस जावं नये शेतांक लागनाये अशें म्हण खंयचेय हातूंत दुबाव जावं नये अश्यो वेगवेगळी सावळी सारें घालप आशिल्ले वखद मारप आशिल्ले आनी तें शेतांतल्यान आमी भातां उत्पन्न घेताले आनी मनांक खोशी जाताली तांतू आमी शेतांत पिकयलां तेचे भात आमी घरां कडेन हाडून तेचे तांदूळ करून जेवताले जी जी रूच आमकां ती मेळटाली तातूंतल्यान खरें म्हाका मनांक आनंद जाता की त्या शेतां बरोबर तेन्ना आमी बैलां राख तांकां तण मेळटाले ते बैलांक घरां कडेन तें तण घालून शेता पिकयल्ले तण घालून आमकां मनांक खूब शास्व भोगतालें आमच्या घरची शेतांचे तण आमी आमच्या गोरवांक घालता म्हण हाका लागून म्हाका खूबशें अशें दिसता की जी शेतांक लागून जी जी तरेतरेची साधनां आशिल्ली आता आता नव्या हाचे तातूं प्रमाणें आधुनीक हातूंक सगळें आतां तरतरचे मश्नां आयल्यात पूण पयलीची पळय जी आयुदां आशिल्ली जी साधनां आशिल्ली त्या साधनांचो त्या शेतां पळय ज्या पद्दतीन कस जाताली तशी कस आता त्या मशनांतल्यान जायना हातूंतल्यान फक्त वेळ सा जाता तितलो वेळ सांलवार जाता पूण आता ते बैलां कडल्यान शेत कसपाची ती ह्या वाटेन पद्दत ना सगळें मश्नांचेरच सगळें करतात म्हुणून त्या वेळाचेर शेत रोवन पळय जे ज्या भाताचे तांदळाची रूच मेळटाली ती तितली रूच ती आतां ह्या शेतांक आतातच्या लेटस्ट टेक्नॉलोजी मश्नरींतल्यान मेळना म्हाका सामकें दिसना